हा असां पंहिंजे दोस्त ऐं परिवार सां गॾु में जनम दिन जो काफी कंदा ऐं जनम दिन जॾहिं थींदो आहे त दोस्तनि खे रिश्तेदारनि खे सॾु कराईंदा आहियूं दोस्त इलाही तयारी करे रखंदा आहियूं घर में दोस्त ईंदा त उन्हनि जे साम्हूं हिंदी गानन ते गाना ॻाईंदा आहियूं डांस कंदा आहियूं दोस्तनि सां गॾु में जेको खाधो पीतो ठहींदा आहियूं उन्हनि सां गॾु में खाईंदा आहिय़ूं ऐं जॾहिं दोस्त हली वेंदा आहिनि जेके माइट रहंदा आहिनि सिंधी असांजा रिश्तेदार रहंदा आहिनि उन्हनि सां गॾु में पोइ वरी सिंधी गाना हलाईंदा आहुयूं सिंधी डांस कंदा आहियूं उन्हनि सां गॾु में वरी वो रो रोटी जेका ठहींदी आहे रोटी नाश्तो वगै़रह उन्हनि सां गॾु कंदा आहियूं कॾहिं कॾहिं छुटी वारे ॾींहं असां पंहिंजे मिट माइटनि सां गॾु में इकठो मिली करे पिकनिक ते बि वेंदा आहियूं उते हर कोई पंहिंजे पंहिंजे घरो कुझु स्नैक्स कोई रोटी कोई मिठो ठाहे करे खणी ईंदो आहे त असां पार्क में वेही करे सभु ॼणा खेडंदा आहियूं सिंधी गेम खेडंदा आहियूं सिंधी भज गाना गाईंदा आहियूं सिंधी डांस कंदा आहियूं ऐं हिक ॿिए सां पंहिंजी जेके अनुभव हूंदा आहिनि शेयर कंदा आहियूं पंहिंजे नंढनि खे उन अनुभव खे ॿुधाईंदा आहियूं ऐं जेको बि जेको ठाहे करे खणी ईंदा आहियूं उहो सभु हिक ॿिए खे ॾींदा आहियूं ताकि ॿुधाए सघे की के कीअं ठाहियो आहे उन जी रैसिपी बि हिक ॿिए खे ॿुधाईंदा आहियूं उहो ॾींहुं असांजे लाइ यादगार रहंदो आहे